हलो सर वो सरस्वती लाइब्री से बात कर रहा हूँ मैं सर मुझे सर आपकी लाइब्रेरी से दो तीन बुक की आवश्यकता थी सर टी एम टी एस सी की सर मैं तैयारी कर रहा था सर मुझे जर्नल नॉलेज की और जी के और घटना चित्र की आवश्यकता थी जी सर सर क्या सर प्राइस क्या रहेंगे इनके ओके सर

ओके हाँ सर तो वो सर क्या प्रोसेस रहेगी उसकी कार्ड बनवाने की

ओके सर मैं सम्मिट कर दूँगा आके

ओके सर